मानि खामानिनि महरै ना हमनायनि सोमोन्दै मेहेर गोनांसिन मुवाया जादों जोंना मानि मस इमफरटेन्ट बे आरोखि जेखाय खबाय आरो थोरसि मानि बिसोर मोनथामआ जोंनि थाखाय बिराथ मेहेरगोनांसिन मुवा आरो जेन'बा गुबुन खामानिजों रुजुनायाव मानि गोबां आलादा आरो ना बेफोरो जेरैहाय जोङो ना सरनायावथ' जोङो जेन'बा बेलेग बेलेग रोखोमनि मुवाफोर लाङो आइजेंफोर लाङो जेरै खदाल जाबाय ओमफ्राय बिदिनो बालथिं बेफोरखौबो लाङो मुसारि बेफोरखौबो जों लांफायो खिनथु मानि बेफोरो जोंनि नैबे खदाल खबाय जेखाय आरो थुरसिनि रुजुनायाव आलादा आरो मानो होन्ना बुङोबा जोङो नाखौ आरो जोङो जुदि खदाल गैयाबाबो बेफोरखौ आखायफोरजोंनो एसे दै फिसाफोर दै फिसाफोरखौथ' जोङो बांसिनानो दै फिसाफोरखौसो सारखायो मानि जोङो आखायफोरजोंबो जोङो हाब्रुफोरखौ लाखिनानै होथेनानै जोङो सारनो हायो खदालनि अनगायै आरो बाट जोङो जोङो मालाबाबो थोरसिफोरनि अनगायै जोङो नाखौ सारनो हाया आरो थोरसि बा गामलाफोरनि अनगायै मानो होन्ना बुङोब्ला जोंहा दै गारनो थाखाय मानि मस्ट इमपरटेन्ट आरोखि ना सबसे नांगौसिन मुवायानो जादों जोंहा थोरसि नङाब्ला गामला आरो जोङो मानि नाफोरखौथ' जोङो दै गिदिराव हमनो हाया बेनिखायनो जों दै फिसायावसो हमनांगौ ओंखायनो मानि जोङो दैया जुदि गिदिरखाब्ला बे दैखौथ' जोङो गारगोरनांगोन बेनि उनावसो जोङो मोजाङै हमनो हागोन ओंखायनो आरो थोरसिया जोंनि थाखाय बेराद मानि इमपरटेन्ट मुवा आरो बिनि बे थोरसिनि रुजुनायाव आरो बेलेग आइजेंआ आलादा जायो आरो मानि बेलेग आइजेंफोर जेरै खदालफोरा जोङो मानि लायाबाबो सोलियो बाट थोरसि गामलाफोरखौ जोङो लाथारनांगोन आरो आरो सेकेण्डलि जोङो मानि इमपरटेन्ट होन्नानै बुङोब्ला जोङो जेखाय आरो ना जेखाइआ जोंनि एकसुइलि बुंनो थाङोब्ला जेखाइआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे ट्रेडिसनेल आइजें आरो मानि बे आइजें नङाब्लानो जोंना ना हमनाया जाखाया आरो मानो होन्ना बुङोब्ला जोङो नाखौथ' जोङो दैखौ सारगोन जोंथ' नाखौ सारनाय टाइमआव जोङो खाालि गिदिरखौल' लाया ना गिदिरखौथ' जों हमनानैसो लायो खिन्थु जोङो बे दै गारनायटाइमआवसो जों ना फिसा फिसा फोरखौबो सारनायाव थांफायो जों जे ना फिसाफोरबो लायो दा जोंहा जेखाइ गैयाब्ला आरो ना बेफोर नाफोरखौ ना फिसाफोर थांनाय जेरै मावा फिथिख्रि बेफोर ना आरो जेखाइआव मावा फिथिख्रिफोरल' हाबा जेखाइआव बांसिनानो ना गिदिरफ्राबो हाफायो मानि दै फिसा जाबाय होन्नानै नाफोरा बाज्ल'खांनानै एकदम हाखु दाखु हाखु दाखु दावला बायनायफोरावनो ना फि ना गिदिरफोराबो जेखाइआव हाबफायो आरो ओंखायनो जों ना लाखिनो थाखाय नाफोरखौ लाखिनो थाखाय जेखाइआनो जोंनि थाखाय मानि आलादा मानि मोनसे आइजेंखा आरो जायनि जाय आइजेंनि अनगायै जोंं बेलेग मानि बेनि रुजुनायखौ जों बेलेग बेनि बेलुखौ जों बेलेग आइजेंजों रुजुनो हाया आरो ना आरो जोंहा जाबाय खबाइ खबाइआव मानि जोङो नाखौ लायो आरो दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला बेलेग आइजेंआबो जोङो नाखौ लानो हायो जेरै बालथिंफोरावबो जोङो नाखौ लानो हायो खिनथु जोङो बालथिङाव लायोबा मा जायो बालथिङाव दैया इजिलि थाङा आरो जोङो जुदि नाखौ हमनानै बालथिङाव सोनानै दोनोब्ला दैजोंनो बुङो आरो बिदिनो एसे एसे हाबनानैनो ओमफ्राइ जों जुिद खबाइआव लायोब्ला खबाइआ ओरैबायदि आइजें आरो जाय मानि जायाव दैया थाबथाया आरो जोङो बांसिन ओंखायनो मानि बयबो आरो ना हमग्राफोर जुदि सासे ना हमग्रा जायोब्ला जोङो खबाइखौथ' जोङो लाखाथारो खि लाखाथारो नानि थाखाय आरो खबाइआव मा जायो जोङो नाखौ लानो मोजांबो जायो मानि बालथिंफोराव लायोब्ला दै थाङैनि थाखाय दैफोरजों नाफोरा उदैबो दुनो हायो थाबबो सेवनो हायो आरो ना फिसाफोरा गेब्लेनोबो हायो आरो मानि बेफोर बायदि सान्स दङ खिन्थु बेनि थाखायनो दा खबाइ जेखाइ आरो थोरसिया जोंनि थाखाय बिराथ ना हमनायाव बिराथ इमपरटेन्ट आइजें आरोखि बिराथ मानि बेलु गोनां आइजेंफोर